नहीं ऐसा नहीं है पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है स्थानीय जो समाचार हैं उसमें मीडिया सिर्फ आसपास के सेलिब्रिटी एक्सीडेंट हत्याएं लूट इन्हीं सब की खबरें छापता है कभी ऐसी खबरें नहीं आती हैं कि कोई बेचारा गरीब है वो भूख से मर गया है कोई बेचारा किसान है गरीब है निर्धन है अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है कोई गरीब अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहा है अन्य इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया नहीं प्रदर्शित करती है कभी भी नहीं हमारे हिसाब से सबसे पहली चीज गरीबों को दिखाना चाहिए कि किस तरीके से गरीबी में लोग जी रहे हैं कैसे झोपड़पट्टियों में लोग रहते हैं किस तरीके से गरीब आदमियों का शोषण किया जाता है एक मजदूर का कैसे हक मारा जाता है किसी बड़े आदमियों के द्वारा बहुत से ऐसे बड़े आदमी हैं जिनके द्वारा गरीब मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण किया जाता है ये सब चीज़ें कभी कोई भी समाचार पत्र ना तो लिखता है ना ही बताता है उनको ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ऐसा नहीं होता है कहीं गली मोहल्लों की खबरें कभी भी प्रकार सिद्ध नहीं होती है जब तक कि कोई बहुत बड़ी खबर या सनसनी नहीं होती है तब तक के कोई भी मीडिया वाला ऐसी खबरें प्रदर्शित नहीं करता है जहाँ उसको बहुत से चिकनी चुपड़ी खबरें मिलती हैं बस वही छापी जाती हैं जिससे उनकी टी आर पी बढ़ सके आज की मीडिया सिर्फ अपनी टी आर पी के लिए काम करती है अच्छी मीडिया वही है जो गली मोहल्ले की गरीब गुरबा कुचले हुए लोगों की आवाज बुलंद कर सके और इनको समाज में जीने का हक दिला सके ऐसी मीडिया चाहिए मीडिया एक स्तम्भ कहा जाता है मीडिया का काम है सच्ची आवाज को बुलंद करना और दिखाना मीडिया का काम है हमारे आसपास होने वाली हर घटनाओं पे नजर रखना सबसे मुख्य किसान और गरीब किसी को शिक्षा नहीं मिल रही है ऐसा मीडिया में नहीं दिखाया जाता है मीडिया में ये कभी नहीं दिखाया जाता है कि आजकल के बड़े बड़े स्कूलों में कान्वेंटों में मोटी फीस ली जाती है बच्चों की पढ़ाई में उनके गार्जियन को चूस लिया जाता है ये सब चीज़ें मीडिया कभी नहीं दिखाता है हास्पिटलों में गंदगी हास्पिटलों में इलाज में अभाव डाक्टरों और हर तरीके के भ्रष्टाचार ये सब चीज़ें कोई नहीं मीडिया दिखाती है मीडिया को दिखाना चाहिए कि अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है गरीब इलाज बिना इलाज के ही मर रहा है ये सब चीज़ें अगर मीडिया में दिखाई जाएं तो इससे बहुत भला हो सकता है और छोटे छोटे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं मीडिया यदि ऊपर उछले इस तरह से सारी चीज़ें कम कर के निचले स्तर पे आ कर के हर चीज को अगर गौर से ध्यान दे तो हमें लगता है बहुत सारी समस्याओं का हल निकल आएगा मीडिया हमेसा एक सेलिब्रिटियों के पीछे पड़ी रहती है नेता राजनीतिज्ञों के पीछे पड़ी रहती है बड़े बड़े सुपरस्टार बड़े बड़े उद्योगपतियों के पीछे पड़ी रहती है बस छोटी न्यूज को मीडिया नहीं दिखाना चाहती है जिससे उसकी टी आर पी नहीं बढ़ती है लेकिन मीडिया को ये ध्यान देना चाहिए कि इससे टी आर पी भले ना बढ़े लेकिन आदमी का भला कितना होगा सरकार तक छोटे लोगों की आवाज पहुँच सकेगी किसी भी चीज की आवाज सरकार तक पहुँचाना किसी भी तरीके की कोई भी बात सरकार तक ले जाना ये सब मीडिया का ही कार्य है मीडिया यदि हर क्षेत्र में पहुँच जाए बहुत से जैसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ कुछ भी हो जाता है मीडिया नहीं पहुँचती है किसी गरीब का झोंपड़ा जला दिया जाता है मीडिया में नहीं आता है किसी अमीर के घर में अगर एक पत्थर भी मार दिया जाता है तो उसको सारी मीडिया दिखाना शुरू कर देती है बस यही सब चीज़ों की कमी है अगर ये कमियाँ दूर होती है तो छोटे से छोटा किसान छोटे से छोटा मजदूर सभी को न्याय मिल सकेगा और सभी को हक मिल सकेगा मीडिया को चाहिए अपने आसपास हर क्षेत्र में जा कर के छोटी छोटी जगहों पे जा कर के गली गुरबों में जा कर के झोंपड़े झोंपड़ों में जा कर के उन लोगों की आवाज को उठाए उन लोगों की समस्याएं समझे हमें नहीं लगता है कि कभी भी किसी भी झोंपड़पट्टी में या किसी भी गली में किसी भी गाँव में कोई मीडिया जाती है और वहाँ का हालचाल लेती हो या वहाँ की सड़कें देखती हो कि स्व्यवास्वथ्स्थाय देखती हो या वहाँ की पढ़ाई शिक्षा देखती हो कुछ भी नहीं ये सिर्फ बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी जगहों में चीज़ें होती हैं जिस दिन मीडिया छोटी छोटी चीज़ों को दिखाना शुरू कर देगी उस दिन से हमें लगता है विकास बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जायेगा ये नहीं होना चाहिए कि कोई ये बहुत बड़ा आदमी हुआ उसके और उसका कुछ होता है तो मीडिया बहुत जोर शोर से दिखाती है गरीब आदमी अस्पताल में इलाज के अभाव में मर जाता है उसको मीडिया ध्यान ही नहीं देती है यदि इस तरह की खबरें प्रकासित होना शुरू हो जाएं लोगों को जागरूक किया जाए मीडिया के द्वारा कि देखिए अस्पतालों में किस तरह कार्य होते हैं तो लोगों के अंदर कुछ डर पैदा हो जब डर पैदा होगा तो लोग अच्छा कार्य करेंगे जब अच्छा कार्य करेंगे तो कोई शिकायतें नहीं होंगी मीडिया एक ऐसी चीज है जो बहुत सी तरीके की दिक्कतें दूर कर सकती हैं लेकिन तब जब मीडिया पूरी ईमानदारी से अपना कार्य कर सके मीडिया सिर्फ वही काम करती हैं जहाँ पे उसको टी आर पी मिलती है और जहाँ पे उसका फायदा होता है बिना फायदे का कार्य सोच कर के अगर मीडिया करना शुरू करे तो हमें लगता है कि हर इंसान सुखी हो जाएगा हर आदमी के पास हर सुविधाएं पहुंचेंगी बहुत सी ऐसी सुविधाएं सरकार के द्वारा आती हैं जो सिर्फ लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं ये सब मीडिया द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है समाचारों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है आज की डेट में समाचार और पेपर सिर्फ इसीलिए हो गए हैं कि सेलिब्रिटियों की शादी दिखाई जाएं और बड़े बड़े नेताओं के बारे में दिखाया जाए यदि एक गरीब कुचल के मर जाता है भूख से मर जाता है तो उसको कोई नहीं दिखाएगा यदि एक नेता या कोई बहुत बड़ा आदमी बिजनेसमैन हुआ उसको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो सारी मीडिया दिखाना शुरू कर देती है ये सब मीडिया की कमियाँ हैं मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अगर सुधर जाती हैं तो बहुत ही कुछ अच्छा हो सकता है वैसे करना चाहिए हमारे हिसाब से सिर्फ कुछ पॉइंट है जिसको मीडिया यदि ध्यान देता है तो बहुत ही अच्छा विकास हो सकता है और हर आदमी के पास सुविधाएं पहुँच सकती है नंबर एक हाँ सभी छोटे से छोटे अस्पतालों में जाकर के उनकी सुविधाओं के बारे में जानकारी लेना और छोटे से छोटे स्कूलों में जा कर के वहाँ की सुविधाओं के बारे में देखना और और गली गुरबों में जा कर के गरीब लोगों का देख भूख प्यास देखना कौन किस तरीके से रह रहा है कौन सी बीमारी का शिकार हो रहा है क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें यदि इंसान तक पहुँचने लगेंगी तो सारी चीज़ें तो लोग जागरूक होंगे जिससे कि सारी सुविधाएं बध जाएंगी